जीअं त गुजरात में हर साल नवरात्रि इहा पंहिंजो उतरायण थींदो आहे त ॿाहिरी पब्लिक वधीक ईंदी आहे साबरमती जे भरिसां पतंगनि जो उत्सव लॻंदो आहे हुनजे करे पब्लिक खे वधीक ख़ुशी थींदी आहे त भई असां वञी करे ॾिसूं ऐं पतंगुनि जो मेलो साबरमती जे भरिसां ई आहे इहो अहमदाबाद में ऐं ॿियो आए सोमनाथ सोमनाथ में बि सुठो आहे मंदर मंदर जे भरिसां जूहु बीड ही सभु आहिनि ऐं हुन में पब्लिक खे वञिण जो ॾाढो हिक सुठो चांस मिलंदो आहे ऐं ॾिसंदा आहिनि त भई पब्लिक किथे आहे ऐं हिकु भॻवान खे नाले खे यादि कंदा आहिनि भरिसां जूहु बीच आहे ऐं सुठो बि आहिनि हुन खां पोइ आहे दीव वेह दीव बे में बि माण्हू ॾाढा वेंदा आहिनि सोमनाथ खां पंजीह टीह किलोमीटर परते दीव आहे हुते बि वेंदा आहिनि अहिड़े नमूने गांधीधाम में कच्छ में सोमनाथ आहे सोमनाथ और गांधीधाम में कच्छ में नारायण सरोवर आहे नारायण सरोवर बि हिते जूहु भरिसां आहे ॿियो मांडवी में बि हिते इहो स्कोप आहे सुठो ऐं हाणे डिसम्बर महीने में हर साल कच्छ रण उत्सव लॻंदो आहे उहो बि समुंद्र जे भरिसां ई आहे वीह पंजवीह किलोमीटर परिते उते बि पब्लिक ॾाढी ईंदी आहे